ہمارے ہندوستان میں بہت سارے مشہور کھیل ہیں اور جس میں کہ کرکٹ آتا ہے اور فٹ بال بیڈمنٹر اور ہاکی یہ سب بہت مشہور کھیل ہے اور کچھ کھلاڑیاں جو ہیں بہت مشہور ہیں جیسے کہ وراٹ کوہلی اور یہ میچ میں بہت مشہور ہے اور محمد سمیع یہ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں اور ہاردک پانڈے یہ بھی بہت اچھا کھیلتے ہیں بہت اچھے بالر بھی ہیں اور فٹ بال میں سب سے اچھے پلیئر ہیں تو وہ ہیں رونالڈو اور ہاکی بھی بہت اچھا کھیلا جاتا ہے ہمارے انڈیا میں ہندوستان میں اور بیڈمنٹر کی کھلاڑی جو ہے بہت مشہور کھلاڑی وہ ثانیہ مرزا ہیں اور ہمارے یہاں ہندوستان میں سب کو میچ بہت پسند آتا ہے جس میں کہ ہمارے گاؤں کے بچے اور بڑے بڑے بھی مطلب میچ کھیلنا بہت بہت پسند کرتے ہیں کیونکہ سب کو بہت میچ کھیلنا پسند آتا ہے اور سب کھیلتے بھی ہیں ہمارے گاؤں میں کچھ بچے ایسے ہیں جو اسٹیٹ لیوڑ کا بھی میچ کھیلتے ہیں اور ان کو وہ جیتتے بھی ہیں اور پھر ان کو کپ بھی ملتا ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے میچ کھیلنا اور ہمارے یہاں بچے اور بڑے یہاں تک کہ لڑکیوں کو بھی بہت شوق ہوتا ہے میچ کھیلنے کا وہ بھی کھیلتی ہیں ان کو بھی بہت پسند آتا ہے اور پھر ٹرافی جیتے ہمارے یہاں ہمارے گاؤں کے بچے جو ہیں ان کو میچ اتنا پسند آتا ہے کہ وہ اسٹیٹ لیول کا بھی کھیلتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں اور پھر اپنے گاؤں کا نام مشہور کرتے ہیں کچھ بچے کو بیڈمنٹر بہت پسند آتا ہے